ल्हानपणांत म्हाका गाणे म्हणपाक खूब आवडटाले अशें सदांच हांवें कितें करप दनपारचें म्हजी आई बी न्हिदली आसता तेन्नाच गाणे म्हणपाक स्टार्ट करप आनी तेंकां म्हाका कळनाशिल्लें की तेंकां तें डिस्टर्ब जाता कितें जाता पूण म्हागेले बशेन हांव म्हणत आसतालें ती म्हाका केन्ना म्हणटाली आगो तुजें जर तें तोंड मातयेचे आशिल्ले तें सदां फुट्टा आशिल्लें कितें म्हूण तूं गायता गो कितें म्हूण म्हणटा गो तूं हे म्हाका सदांच ना पूण म्हाका कितें खबर म्हाका खूबच अशें म्हणत आसताले हांव आनी एकदां अशें आमच्या गांवांत नाटक आशिल्लें आनी त्या वाड्या वयली आमची जी भुरगीं आशिल्लीं आमचे एजीची त्या वेळाचेर आमी म्हणले चल नाटक करया म्हण आनीक तो एक मास्तर हाडिल्लो पेटी मास्तर आनी तेंणे आमकां गाणे शिकयले तें नाटकांत म्हाका गाणे शिकयले आनी तेका इतलें आवडले की तो म्हजो आवाज तेका खूब आवडलो आनी तें म्हणपाक लागले आगो तूं इतले बरें गायता आमी हांगा संगीत क्लास घेवपाक शकता आशिल्लीं पूण तूं एकटेच आसा न्ही आनी मागीर भावाक म्हणले हांवे की अशें अशें तो म्हणटा तूं एकटे कशें शिकतले हांगा आनीक त्या वेळाचेर थंय दुर्लक्ष केले जाले अशींच वर्सां गेली शाळा सुरू जाली आनी शाळेंत जे कितें कितें आसताले त्या वेळाचेर प्रत्येक हेतूंत आमी भाग घेतालींच आनीक गाणे आसूं कितेंय आसूं आमी तेतूंत पार्टीसिपेट जातालीं आनी जालें म्हजें लग्न जालें म्हजे भुरगें जाले म्हजें म्हाका जी आवड आशिल्ली म्हाका दिसले चल म्हाका जरी मेळ्ळी ना जाल्यार हांव ती म्हजी भुरग्यांक दितले म्हणटगीर म्हाजें बाय जर जाले बायेक फस्टाक वताले आसतले ते तेन्ना मागीर तेका हांवे गांवपाक कला अकादमींत काणकोण धाडलें आनी तेका डेली व्हर हाड करपाक म्हजो मांव तेका त्रास घेतालो म्हणजे तेंच्या म्हणजे घरांतूच मांवाची म्हाज्या घरांत सासराक थंय सगळ्याक आवड आशिल्लीच गायनाची म्हणटगीर तोयी तेयी आमकां म्हाका सपोर्ट करताले जाले म्हजे मागीर ते बाय शिकले म्हजो बाबा तबला शिकलो बाय पेटी शिकले अशें करून आमचे घरांत गाण्याची आवड जाली आनी आमची जी घरांत आसा आतां सासरा तेंका सगळ्यांक गाण्याची आवड आसा भजनाची आवड आसा अशें तरेन आमी ग्रूप करतात जाल्यार आमचो प्रोग्राम कितें आसता त्या वेळार आमी सगळें घरांत बसतात भजन करतात गाणे घेता आनी अशे एक एँटरटेनमेंट म्हळ्यार आमी खूब करतात आनी जाले एक दिसा हांव शिशू वाटीकेंतल्या भुरग्यांक घेवन आमच्या पिकनीकेक सहलीक गेल्ले अशें वर्षा सहल आशिल्ली आणी आमची ती पेरेंट आशिल्ली आनी तिजो घोव तो तबलो पेटी वाजयता आनी गाणे शिकयतालो हांवेन तेका म्हणले अगो आम सगळ्याक वता थंय बायलांचे भजन चलता मगो म्हणटगीर आमी कित्याक करना सगळी जाण करता मगो तेमकां अगो करया मगो तूं कित्याक भिला चल राजेश म्हणटालो करया अशें म्हण हय त्या दिसा आनी त्या दोग तीग जाणांक मेळून आनी थंय गावपाचे तेका म्हळे आनी त्यो तो रेडी जालो चल आनी त्या वेळार तेणे आमकां भजन शिकोवपाक सुरवात केली आनी म्हाका दिसता ह्या हेतूंतल्यान हांव भजनाक खूब अशें हे जाले की म्हाका अजून दिसता की हांव फुडें वचून शिकचें शिकचें शिकचें आनीक खरेंच सांगपाक म्हणल्यार हांव आतां खरेंच भजन शिकपाक वता आनी अशें तरेन म्हाका गाण्याची इतली आवड जाली की म्हाका आतां भजन म्हणले की म्हाका खूब आवडटा आनी हांव गांवपाक शकता इतल्यान म्हाका एस दिसली की म्हाजी जी म्हाजी इच्छा आशिल्ली तीं आता खरेंच अशी पुर्ण जावपाक येता काय कितें आनी खरेंच म्हाका बरें दिसता हे गायन म्हणल्यार खरेंच खरेंच बरे की तुजें कसलेंच टेंन्शन आसूं किते आसूं तेतूंतल्यान तूं फ्री मांयडेड तूं हे करूं शकता तूं एकटे बस आनी तूं गायन आयकय गाणे आयकय कितेंय आयकय तेन्ना तूं फ्री मांयड जाता तुजे आनी कसलेंच टेंन्शन येना म्हणजे सिंगींग हे मनशां जिवनांतन आसपाकूच जाय म्युजीक म्हणल्यारच जीवन अशें जाल्यार म्हाका दिसता कारण टेंन्शन ना लायफ एकदम सुखी